नी हून जियां डोगरी गाने ते साढ़िया भाखां ते साढ़े गीत ते ओह् पराने जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग ओह् इयै गांदे आंदे ते अस उंदे कोला गै सिक्खे दे जियां हून इक बड़ा मश्हूर गाना ऐ धोबन धोबिया कन्नै कन्नै भाख होंदी कन्नै कन्नै गीतड़ू चला दा होंदा कन्नै कन्ने़ै ओह् क्हानियां गा दे होंदे ते कन्नै कन्नै ओह् समझा दे होंदे के ओह् ऐ ते ओह् असें पराने बजुर्ग घरा दे गांदे होंदे ओह् इयां लैह्रा च कम्म करदे करदे ते असें बी उन्दे कोला गै सिक्खे दा ते अस उन्दे कोला गै गाने होने जियां बी करियै कोई इयां गा दा ओह्दी इक लाईन ऐ जियां पैह्ली पौड़ी लत्थी ऐ नी धोबने ते ओह इयां कदें कदें न्हांदे जां कदें कदें जेल्ले गोहे दे सुट्टन जा दी ते ओह् थोह्ड़ी हारी ढलान आई ते दादी ओह् गा दियां ते ओह् उंदे कोला सिक्खी दा हून जियां साढ़े भगत साढ़े डोगरी दे भजन न ते ओह् जियां पराने बजुर्ग घर गा दे होंदे ते उन्दे कोला गै ओहे सुनी सुनियै ते जां फोने चा कदें सिक्खी लेआ ओह् करियै जियां बाकी गाने सुनने ते इयां डोगरी गाने बी सुनी ले ते ओह्दे च सिक्खी सुनी सुनियै ते आपू ओहे आह्ला सुर लाया ते ओह् आह्ला रिआज़ करी करियै ऐ ओह् गाने सिक्खी ले ते कालेज़ च हुन जियां में आपू इक ऐक्टर ते डांसर ऐ ते मैं उध्दर जिल्लै साढ़ा मैं थिएटर जन्नी आं ते थिएटर च जिल्ले प्ले होंदे न ते उध्दर में उया जोगरी च जेह्ड़ियां मेरियां सकरिप्टां जां डोगरी जेह्ड़े थिएटर साढ़े पिछले मयूशियन बैठे दे होंदे उन्दे कोला किश सुनी लेआ भला केह् चला दा केह् नेईं उने केह्ड़ा सुर लाया दिक्खी दिक्खियै ते उन्दी नकल तोआरी तोआरियै सिक्खी लेदा ऐसा कोई नी भला कुसै कोल बैठियै चार ओह् करियै सिक्खेआ ते हून जियां साढ़ा डोगरी गीत ऐ तो ओहे अस केह् करने होने साढ़े कांगड़ी होंदी जां साढ़े होंदे घड़े जेह् ओह्दे पर अस बजाया ओह् करियै बजाईयै इयां साड़ै कोई हारमोनियम बगैरा नी होंदा ते उंदे पर लाइये अस सुर अपने कोला लाईयै जियां हून इक पाएदा इयां पाईयै ते ओह् असें सिक्खियै ते अयै सुर लाई उड़ेआ ते गाई उड़ेआ ते डोगरी इक ऐसी भाशा ऐ जिसी मिट्ठी मिट्टी बोलियै जियां मर्जी लम्बा लम्बा करियै गाई उड़ना ते ओह्दे च कोई ओह् नी होंदा ते सारे ओ करना मज़े च जियां मर्जी गाई ओड़ना ते ओहे करी ओड़ना ते हुन कोई बी गाना ऐ जियां कोई नमां गाना आया ते ओह्दे च हुन जियां साढ़े डोगरी जां ओह् हा रोज च चलनी रोजमरा दी जिंदगी जियां ओह्दे च गै गाना बनी आ हुन जियां कोई हुन तित्तर बतेरे देआ ओह्दे च गाना बनी आ ते ओह् इयां रोजमर्रा दी जिंदगी च एह् गाने बने दे ते उयै अस हुन जेह्ड़ी साढ़ी नमीं जिंदगी ऐ ओह्दे च गाने बनाई ओड़े दे जियां पैह्ले ऐ मैं बसाठियां बड्ढन चली आं ते ओह् पराना गाना हा ते जकल मैं स्कूलां पढ़न चली आं ते नमें गानें आइये ते इयां ऐसा कोई नी ऐ भला कुसै गुरु कोला सिक्खे दा घर जिन्ने साढ़े बड्डे न ओह् सारे साढ़े गुरु न उंदे कोला गै सिक्खे दा